हाँ हैलो सर नमस्कार जी सर हाँ रेस्टोरेंट से बात हो रही है बताओ आप कौन बोल रहे हो सर अच्छा धमालपुर से बोल रहे हो सर क्या काम है सर बिल्कुल आइए सर वेलकम है आपका बहुत अच्छा स्वागत करेंगे सर आपका हाँ तो सर सर जो भी भोजन है सारे भोजन फ्रेश एवं ताजा मिलते हैं आप बताओ आपको क्या खाना है सर हाँ बिल्कुल मिल जाएगा ताजा मिलेगा फ्रेश मिलेगा एक दम सर चपाती भी मिल जाएंगी तंदूरी चाहिए या फिर तवा की रोटी सर बिल्कुल मिल जाएंगी सर और आदेश करो सर हाँ मटर पनीर की सब्जी मिल जाएगी सर ये तो सलाद तो नॉर्मल में सबके लिए दी जाती है सर रायता भी मिल जाएगा सर बिल्कुल सब कुछ मिलेगा सर और बोलो और क्या व्यवस्था है बहुत अच्छी सुविधा है आप तो आओ आके देखो पार्किंग सुविधा बिल्कुल आओ सर वेलकम है सबका अच्छा स्वागत है बिल्कुल पार्किंग की सुविधा अच्छी है सर हमारे यहाँ पे और अच्छी देखभाल भी की जाती है और कैमरों की नजर में भी आपके वाहनों की बहुत अच्छी सुरक्षा की जाती है सर पानी एक दम फ्रेश मिलेगा सर आरो का चाहिए आपके लिए तो आरो का मिलेगा और अपने लिए बिसलरी की बोतल चाहिए तो उसका चार्ज अलग से लगेगा सर नहीं यहाँ पर बिल्कुल सारा खाने व्यंजन जो भी हैं अच्छे टेस्टी और अच्छे मसाले के बने हुए है शुद्ध मसाले के बने हुए है बिल्कुल फ्रेश सर हाँ ए सी नॉन ए सी दोनों चीज़ें है अंदर खाना चाहते हो बाहर अपन बहुत से लोग बाहर खाना पसंद करते हैं तो अपना पार्क है उसमें अच्छी चेयर वगैरह टेबलें लगी हुई हैं कुर्सी और टेबल उनपे बैठ कर आपको सबको खाना सर्व कर देंगे बिल्कुल बिल्कुल खाना पसंद करो सर बिल्कुल सर बिल्कुल सब कुछ मिल जाएगा सर बिल्कुल सब कुछ आएगा सर और आपके बच्चों के लिए सारी चीज़ें मिलती है कुरकुरे नमकीन बिस्किट जो भी आइसक्रीम चॉकलेट खानी है सब कुछ मीठा मिल जाता है बर्फ़ी खीर रसगुल्ले हाँ बिल्कुल सर खाने के बाद सब कुछ अवलेबेल है यहाँ पर यहाँ पर सभी वी आई पी लोग आते हैं सर बड़े बड़े लोग आते हैं क्या सर अरे बिल्कुल बिल्कुल सब सब कुछ की सुविधा है आप तो आओ आप बताओ आपका ऑर्डर दो कितने बजे आओगे पहले से आपका ऑर्डर लग जाएगा तो आपको व्यवस्था कम्प्लीट मिलेगी ना सर आपको वैट करना नहीं पड़ेगा इंतजार करना नहीं पड़ेगा हाँ सुबह आठ बजे तो खुलता है सर और रात के बारह बजे तक खुलता बंद रहता है बारह बजे ही बंद करते है सर नाइट में भी लोग वाग कुछ ठीक आठ बजे सुबह के टाइम में आ जाइए सर अच्छा रात के टाइम में आयेंगे संजा के टाइम में आ जाइए सर वेलकम है आपका बहुत अच्छे से स्वागत है आपका बिल्कुल सर ओके बिल्कुल आते ही आपके लिए खाना मिल जाएगा आते ही आपकी टेबलों पर लगा दिया जाएगा सर हाँ बिल्कुल गरम फ्रेश ताजा होगा आपके लिए ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा सर बिल्कुल आते ही आपका खाना लगा दिया जाएगा ओके सर धन्यवाद वेलकम वेलकम